औ हेल्ल' सार आत्सा आत्सा दे दे दे औ सार नै बे दाखालि अखा हानाया बिराद माबादोंना दैया देरदोंना दैया देरनानै नैबे लामाफोरा नस्थ' जाबाय सुस्रा जोब्बाय बबेबा बायबाय आरो बिनिफ्राय नैबे दैआबो देरनानै ओरै हाग्रा माबा औवाफोरबो खुरखालाबायदों मादों दा बेनिनो माबा मोनसे बेब'स्था जागोन नामा औ औ औ औ औ औ

अ आत्सा आत्सा आत्सा आत्सा आत्सा औ औ

सार सार जोङो फट'जों लोगोसे दरखास्त' लिरनानै लांफानोसै ओमफ्राय बे बेनिफिसियारि जायफोरा माने नस्थ' जाजादों बा गामिनिफ्रायबो नस्थ' जाबाय गामिनि गेजेरनि लामायाबो जों रायजोनिफ्राय दरखास्त' लिरनानै लांनोसै हो नै बेफोरखौ सारनि अफिसाव हैनोसै नामा जोङो ज'नो औ सारखौ लोगो मोनगोनदा माला मालासिमाव लोगो मोनगोन गाबोननो औ आत्सा ओमफ्राय सार दा बिनि बेब'स्थाया ओमफ्राय उनफोराव थाबायनायनि जोंहाबो खरस दंना ओ बेखौ जोङो उनाव उनफोराव जोङो बिनि माबाखौ मोनगोन ना मोना जेनेबा जोङो थाबायनायल' जागोन नामा जों थाबायनायल' जायोब्ला एसे जोंनो बे बेब'स्थाखौ खालामना होगोन ना होआ होगोन दा औ सार नङाबा सार माने जोंहाबो नै थाबायनाय मानाय जोंहा गोरिब मानसि ना हा खुरखाजाबाय माबाबाय ओमफ्राय नैबे गामिनि लामायाबो नस्थ' जाबाय दा बेखौ खोनोबो जोंहा गामियाव रायजो